میرا پسندیدہ کھیل کرکٹ ہے اور میں اسے بہت شوق سے کھیلتا اور دیکھتا ہوں کرکٹ ایک ایسا کھیل ہے نہ جو صرف تفریح فراہم کرتا ہے بلکہ جسمانی فٹنس ذہنی چستی اور ٹیم ورک جیسی مہارتوں کو بھی فروغ دیتا ہے میں نے بچپن میں اپنے محلے کے بچوں کے ساتھ گلی میں کرکٹ کھیلنا شروع کیا تھا اور وہ شوق آج بھی برقرار ہے کرکٹ کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہ ہمیں صبر برداشت اور حکمت عملی سکھاتا ہے جب میں بیٹنگ کرتا ہوں تو ہر ایک گیند پر فیصلہ لینا پڑتا ہے جو ذہن کو چست رکھتا ہے بالنگ اور فیلڈنگ جسمانی توانائی اور پھرتی کا امتحان لیتی ہیں اس کھیل میں جیت اور ہار دونوں کو قبول کرنا سیکھا جاتا ہے جو زندگی میں بہت اہم ہے میں اپنے فارغ وقت میں اکثر دوستوں کے ساتھ کرکٹ کھیلتا ہوں اور مختلف ٹورنامنٹ میں حصہ لیتا ہوں مشہور کھلاڑی جیسے وراٹ کوہلی ایم ایس دھونی اور بابر اعظم مجھے بہت متاثر کرتے ہیں ان کی کارکردگی سے سیکھنے کو بہت کچھ ملتا ہے کرکٹ میرے لیے ایک جذبہ ہے جو نہ صرف خوشی کا ذریعہ ہے بلکہ زندگی کے کئی اہم اسباق بھی سکھاتا ہے